समय सङ्ग मिथिला भाषा एकटा चर्चित विषय अछि पहिने अष्टम सूचियोमे नाम आबि गेल अइ हँ पहिने ओकर चर्चा नहि होइत छलए आब दू तीन साल पाँच सालसँ दस सालसँ चर्चामे छै अष्टम सूचिमे चलि गेल आब मैथिलीके आब चर्चा पूरा देश विदेश सभठाम चर्चा होइत छै आब मैथिलीओमे लोक बजैत छै हँ आब आनो ठाम जायब मैथिलीमे दस आदमी भेटबे करत विदेशोमे जायब देशोमे जायब मैथिलीके लोक दस टा भेटबे करत सभ टोल मोहल्ला आँगनवाड़ी केन्द्रमे आब सभ मैथिलिएमे बजैत छै बिहारोके बाहरो अहाँ जायब जेनाकि आन्ध्र प्रदेश यू पी बिहार ई सभमे आब मैथलिओके लोकसभ बहुत बूझैत छै किताब निकलि गेल छै हँ इन्टरनेट आब सभसँ जरूरी भऽ गेल सभ आब बुझि जाइत छै इन्टरनेटमे कि ई मैथिली अछि कि हिन्दी ई अछि हिन्दियोके भी खूब चर्चित मैथलिओके भी ई विषय आब ई एहन चर्चित भऽ गेल अछि कि एहिमे कहनाइ मुश्किल अछि कि बुझलियै सभसँ सुन्दर मैथिलिए बजैमे नीको लगैत छै अहाँ मैथिलीमे किछु बजबो करब लोक ई नहि बूझत ई कि अहाँ हँसिए मजाकमे सभ बुझि जाइत छै